आङो नारजि ओंख्रिखौ संनो जोबोद गुदु मोनो आं संफेराबो माने माबा खारै नाङाब्लाबो गेब्लेया आरो हुग्लिनो मानोबो जोबोद खस्थ' ओंखायनो आं संफेरा आं जेखौ हानायखिनि आं माबाखौ सङो ओरैनो अमाजों थारुनजों थास' आथिं ना गोरान आमफ्राय ओरैनो माबा खुमब्राजों अमा बेदरजों बेफोरबायदिखौ सङो मुला भाजा सङो ओरैनो हानायखिनि आं गासै ओंख्रिखौ सङो खिन्थु आं नारजि ओंख्रिखौ आं बुहुद खस्थ' मोनो ओमफ्राय अनद्लाजों दाउजों बेखौ सङो खिन्थु बेबायदिनो दिंखिया भाजा बिदिनो थास' बिबार बेफोरबायदि गासैखौबो हायो खिन्थु नारजि ओंख्रिखौ संनो गोब्राब मोननायखाय आं सङा हायि खस्थ' मोननायखाय ओंखायनो ओरैनो जोङो मुला भाजा लाइ भाजा सायो सुयो मोजां सेबनानै दैखौ सेबनानै जोङो सङो आमफ्राय ओरैनो अनेख ओंख्रिखौ जोङो ओरैनो जारिजों ना ना माबाजों दाउजों सङो आमफ्राय नाजोंबो सङो ओरैनो ना भाजा एवो बायदि बायदि ओंख्रिखौ सङो खिन्थु आं नारजि ओंख्रिखौ सङा अमाजों अनद्लाजों मा होनो अनद्लाजों दाउजों साम' सबाय खाख्लौ खुमब्रा अनेखखौ सङो खिन्थु बे माबाखौ आं सङा ओरैनो बायदिसिना भाजा भुजा एवो ओरैनो दैनि बेसर सिंसाब बायदिसिनाफोरखौ बेसर भाजा लाइ भाजा ओरैनो बायदिसिना गासैखौबो संनानै जों जायो